हाँ एक बार मैं इंडेकसन लेने के लिए बाज़ार बग़ल के बाज़ार में गई जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक दुकान थी वहाँ पर मैं जब गई तो काफ़ी समस्या ये थी कि रास्ते बिल्कुल सही नहीं थे जाते वक़्त काफ़ी परेशानी हुई और जब मैं पहुँची वहाँ दुकान पर तो मुझे उम्मीद थी अब मैं दुकान में पहुँच गई हूँ तो मुझे वह समान आसानी प्राप्त हो जाएगा परन्तु समस्या यह थी कि हम समान जो लेने जा रहे हैं उनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी उसकी जानकारी लेने के लिए जब हम दुकानदार से पूछे कि यह कैसा है कैसा नहीं है तो दुकान भी इस प्रकार से व्यवहार किया जैसा कि हम अनपढ़ गवार हैं लेकिन हमें तो वह समान लेना था क्योंकि वे नई चीज़ें थी तो जब मैं लेने गई और उन्होंने कई प्रकार की चीज़ें दिखाई कई कम्पनी के सामान प्रोडक्ट हमें दिखाए लेकिन कई चीज़ों को देखते हुए जब मैंने देखा तो मुझे एक चीज़ अच्छी लगी प्रेस्टीज कम्पनी का इन्डक्शन जब मैंने जब देखा तो वह मुझे लगा कि नहीं यह सही है और मैंने प्रेस्टीज का नाम भी सुन रखा था कि ये इनके प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं जब मैं वह लेकर अपने घर आई और हालांकि वे चीज़ें तो नई थी हमारे लिए लेकिन धीरे धीरे मैंने उसको जाना और धीरे धीरे मैंने उसपर खाना पकाना शुरु किया यह जाना कि गैस से कम समय में इसका इसपर भोजन बनता है लेकिन जानकारी इतनी ना होने की वजह से वह जब मैंने दो तीन महीने उसका उपयोग किया और फिर वह अचानक ख़राब हो गया पानी शायद गिर जाने किसी कारण की वजह से वह किस वजह से ख़राब हुआ ख़राब हो गया जब मैं उसे फिर उसी दुकान पर ले गई कि इन सब चीज़ों की जानकारी आपको है इससे मेरी इस मशीन को बनाइए जब उन्होंने कहा कि आप यहाँ से मतलब हमें उल्टा ही ग़लत ठहराया गया कि यहाँ से नहीं लिया गया है या इसकी ज़िम्मेदारी हम नहीं लेंगे तो मुझे काफ़ी ई दुख हुआ कि मैं इतनी मतलब मन में रखकर गई थी कि यह मैं सामान ख़रीदी हूँ उसका उपयोग कर रही हूँ तो मुझे ऐसा व्यवहार की उम्मीद नहीं थी कि वह दुकानदार हमारे साथ ऐसा करेगा तो उस सामान को मैं तो यूज़ की ली और ख़राब हो गया तो हमारा पैसा तो बर्बाद चला गया फिर से मैं उसी गैस पर आ गई और फिर भी मैंने फिर दूसरी दूकान में गई और वहाँ पर उन चीज़ों को दिखाया और बताया कि यह अगर आपसे बन सकता है तो इसको अच्छे से कर दीजिए तब उन्होंने ज़िम्मेदारी ली और कहा कि आपके दूगुने पैसे लगेंगे लेकिन मैं इन सब चीज़ों को बना दूँगा तो हमारा तो पैसा बर्बाद हुआ ही तो फिर भी एक बार मैंने कहा कि चलो ठीक है अब तो हमारा ख़राब हुआ ही है किसी प्रकार यह अच्छा हो जाए तो वहाँ से मैं उसे बनाकर लाई और फिर उसका उपयोग करने लगी लेकिन पहले के जैसी वह मशीन नहीं रह गई हमेशा एक महीने या डेढ़ महीने उसको करती तो जिस वजह से सही चलता फिर बिगड़ जाता तो मुझे वे चीज़ें फिर छोड़नी पड़ी फिर मैं वापस गैस पर ही अपना खाना बनाने लगी